सर नमस्ते अरे सर आपके यहाँ कहूँ जाब चाहे अहत रहा काम वाम अरे जो खाली हो जैसे हमें हमारा क्वालिफ़ाई जो है आई टी आई करें हैं हर चीज है हाँ

हाँ डिप्लोमा किए हैं अरे कोई भी जॉब दे दीजिए हम टैबलर भी जानते हैं बैंक ऑफ विवरण टैली फिर टैली का काम किया करते हैं

अरे यहाँ पर हम देव देवकाली से हम किए हैं छः महीना

तो हाँ हाँ हाँ तो ऊ डाकुमेंटवा आपको पहोंचाए देबै औ आप ये बताइए सैलरी ओलरी कितना है

हाँ इसके बाद बढ़ावा ओढ़ावा जाइ वेतनवा ठीक है ठी ठीक है ठीक है तब तो सर जी सब एक महीने में आप खुद जान जाएँगे हाँ कितना है क्वालिफ़ाइड हैं

ठीक है

ठीक है ठीक है हम पहुँचा दे रहे हैं और लोकेसन

जी ठीक है हाँ वाट्सअप कइ देब वाट्सअप कर देंगे तो उसपे अपन बायोडाटा भेज दे रहे हैं हम ठीक है सर ठीक है सर नमस्ते